हा मूंखे यादि आहे की मां हिकु दफ़ा बचपन में गानो ॻायो हुओ ऐं हुन खां पोइ मूंखे लॻो त मां सुठी गायकार ठहीं थी सघां ऐं पंहिंजे माउ पीउनि जो रा नालो रौशनु करे थी सघां